हैलो सर जी बोललियै की हम सीतामढ़ी आएल छी अभी हँ त हम सीतामढ़ी के एस एल के कॉलेज जे है न लक्ष्मी किशोरी कॉलेज जी जी त वही कॉलेज के हम विद्यार्धी छी हमरा तनिका सीतामढ़ी के सीतामढ़ी मे जे सीता मैया जे फेमस छथिन ने विख्यात जानै के रहलऽ कनिका सीता मैया के बारे मे की केना यहाँ सीतामढ़ी फेमस छै सीतामढ़ी मे सीता मैया फेमस हो गेलखिन केना की है जी जी जी जी

जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी ओ सबे देखबे कइली जी जी तऽ जी तऽ ओहे हम आयल छी आयल छी यहाँ सीतामढ़ी तऽ सोचलियै सर जी सँ पूछ लै छी अहाँ सँ की केना की है सीतामढ़ी बहुत यहाँ सीता मैया फेमस है जी ठीक है तब ठीक है बताए देली बहुत ठीक ठीक